असांजी सिंधी ॿोली मिठड़ी ॿोली सिंधी ॿोली आहे असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे साहित्य में बैत में ऐं ॿियनि क़िस्मनि जे फ़नकार में कमु आणे सघूं था साहित्य में असां पंहिंजी सिंध ॿोलीअ जे बारे में समुझाए सघूं था पंहिंजी इष्ट देवता झूलेलाल साईंअ लाइ समुझायूं था ऐं उन में असां चालीय जो महत्व बि सेखारे सघंदा आहियूं ऐं जेका असां जा फ़नकार आहिनि उहो पंहिंजे वचननि में इष्ट देवता जे लाइ झूलेलाल लाइ गाना ॻाए करे पंहिंजो प्रेमु सिंधी ॿोलीअ जे सां अर्पणु करे सघनि था